ہیلو سر جی سر میں نے ایک مطلب ایک ہیڈ فون لیا تھا وَن پلس کا سر اُس کا بیٹری پِک اپ اتنا مجھے اچھا لگا اُس کی ہر چیز اتنی اچھی اُس کا ساؤنڈ اُس کا بیس بہت زبردست ہے مطلب ایسا لگتا لگانے کے بعد کہ انسان کہیں اور جا چُکا ہے مطلب اُس کی ساؤنڈ اتنی کلیئر ہے نا مطلب ایسے نہیں جو چائنا کی چیزیں ہوتی ہیں ویسی نہیں ہیں جو پھٹ جاتی ہیں بہت پیارے اور لاؤڈلی ساؤنڈ بہت اچھے مطلب وہ ہیڈ فون مجھے اتنا زبردست لگا نا وَن پلس کا اور ایک دم اسٹیبل ہے اُس کو لگاؤ تو یہ بھی نہیں کہ زیادہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے ایسا کچھ نہیں بالکل نارمل اور بیٹری پِک اپ اتنا اچھا ہے کہ آرام سے اُس کو چلایا جائے مطلب پورے دِن بھی چلاؤ گے نا آرام سے چلے اِٹس نارملی بہت اچھا ہے وَن پلس کا ہیڈ فون بہت بڑھیا